साढ़े इद्धर जेहड़ झगड़ा हा ओह् मेनली दो स्टेटा दे बिच होंदा रैंहदा हा जम्मू साढ़ी जेहड़ी में जियां कि कठुआ रैहना बौहना जेहड़ा पंजाब डिस्ट्रिक्ट पजांब दे बार्डर दे बाद च पजांब दे बाद च जम्मू कशमीर दा पहला केह् बोलदे उसको पहला डिस्ट्रिक्ट आंदा ऐ ते साढ़े जेहड़ा जम्मू कशमीर इत्थै पंजाब च सब तू बड्डा इत्थै चला दा ओह् ऐ कि जेहड़ा रावी बाटर ऐ ओहदी जेहड़ी शेयरिंग ऐ ओहदे उप्पर बड़ा बड्डा जेहड़ा कन्फलिक्ट चला दा ऐ जियां कि ओहदे उप्पर बनी दी रंजीत सागर डैम जि'यां कि ज्यादातर ऐरिया जेहड़ा रंजीत सागर डैम दा ऐ पानी दा ओह् ओह् जम्मू कशमीर च आंदा ऐ थोह्ड़ा पंजाब च आंदा ऐ लेकिन होआ कि'यां कि जेहडा मोस्ट जेहड़ा फायदा ते ज्यादा फाय्दा ओह् पजांब गी थ्होंदा आया ऐ जम्मू कशमीर आहले गी घट्ट मिलदा ऐ जि'यां कि उद्धर दी जिन्नी बी एल्कट्रसिटी ऐ ओह् ज्यादा तर ऐल्कट्रसिटी पंजाब च जंदी ऐ इस डेमा दी जेहड़ी बल्की एहदा जेहड़ा मोस्टली ऐरिया ऐ ओह् जम्मू कशमीर च ते और ज्यादा बत्ती जम्मू कशमीर आहली गी थ्होनी चाहदी पर इयां नेईं होंदा होंदा इ'यां कि एहदे च जेहडा ज्यादा लाइट ऐ ज्यादा ओह् दिंदे पजांब गी ओर जेहड़ा जेह्दी बजह नाल दोने दे बिच जम्मू ते जम्मू कशमीर ते पंजाब बिच थ्होड़ा जेहा डिस्पयूट दा कारण रेहा ही रेहा ऐ औऱ जंदू बी दिक्खना होऐ ते ज्यादातर पानी इने पजांवी यूज करदे उस डैमा दा ते जम्मू कशमीर गी घट्ट ही थ्होंदा ऐ और बत्ती दा बी ज्यादा जम्मू पजांब पठान कोट उनें उस पजांब आहली साइड ही दिंदे ते इद्धरे गी बड़ी घट्ट थ्होंदी ऐ अद्धे कोला बी घट्ट ही थ्होंदी ऐ जेहदी बजह नाल कि लोके च आंदा रैहंदा कि नेईं नेई स्हानू मिलना चाहिदी ओह् आक्खदे नेई स्नूहानू मिलने चाहिदी ओह् एह् कंदू कोला लेइयै चला दा ही ऐ और दोने स्टेटा च एह् बड़ा बड्डा डिसप्यूट चला दा इसलै ओर गल्ल इ'यां ही कि जि'या कि इ'यां इम्पलाएमेंट नौकरियां बी दिक्खनी होन ते पंजाब दे लोके ज्यादा दिक्खनिया उंहे डेमे दे बिच ते जम्मू दे लोकें जम्मू कशमीर दे लोके कख नेईं दित्ती कट्ट दित्ती ऐ भ्रावा एह् नेई आक्खदा पर घट्ट दित्तियां देनियां ते मतियां चाहदियां पर केह् आक्खी सकने साढ़ी सुनदा ही नेईं ऐ कोई एह् ते बनी डैम ते जंदू बनन लग्गेआ अंदू ते इयां आखेआ हा कि जम्मू कशमीर अद्धा अद्धा हिस्सा देना बट इयां नेई होआ हून चलो चला दा जियां मर्जी केह् आक्खी सकने केह् पता चलदा जदूं तक सरकारा कुछ नेी करगियां तां अस नार्मल बंदा केह् करै नार्मल बंदा सिर्फ अपनी डिमांडां गै रखदा लेकिन ओहदियां पूरियां नेईं होदियां बिजली दे बिल बी इयां आंदे जियां कि केह् आक्खना पर चलो अगर एह् इयां होई जान कि डेमे दी बत्ती थोह्ड़ी जम्मू कशमीर गी ज्यादा देन लगे ते साढ़ा बिल बी घटी जाह्ग थोह्ड़ा बहुत ठीक ऐ